منٹو کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا کردار جو ہے وہ ہم کو بہت پسند آیا وہ اس لیے پسند آیا کہ اس نے اپنے وطن سے محبت کو سکھایا ہے اور ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ ہم کو اور ہم سب کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور اس کردار کا جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا کردار ہے اس کا واقعہ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان اور نعرے بازی لگانا اور اس کو اپنے وطن سے محبت اس قدر تھی کہ وہ جانا نہیں چاہتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر